हा कशें आसा बाय तूं आं किद्याक कॉल केलो खबर आहा तुका हांयेंन आयकलें हांयेंन आयकलें तुवेंन बाबूक इंग्लीश मिडियम स्कुलान घातला म्हणून ना अशें ना आमची मायभास न्हू ती आमची मायभास तशें न्हू तें सुद्दां म्हणून दोनी कोंकणी आमचीच न्हू ती देवनागरी आसूं नाल्यार रोमी आसुनी सो दोनी कोंकणी आमचीच सो आमी आतां कितें करूंक जाय आसा आतां आपल्या भुरग्यांक हे मायभाशेनूच शिक्षण जावपाकूच जाय हें आमकां कळोंक जाय पुरूंक जो भुरगो माय भाशेन शिकला आपल्या मायभेन जो कोण शिकला तो फुडें खंय ना खंय तरी व्हडलो मनीस जालात तो खंयचीय भाशा मागीर अवगत करता मागीर कसलीय भाशा शिकता तो आनी तूं रोमी लिपी आनी हेजें म्हणटा पय न्हू सो तेजी एक ती चळवळ चालू आहा आतां न्हू आतां आमी आतां तें झूप करून एक वांगडात सगळें आतां बंद करून एक रोमी लिपीचेर आमी करूंक शकना कित्याक आतां आमी सगळें आमचो कोंकणो लोक समज आमी रोमी देवनागरी लिपीन आमी करीत येयल्या पूण किदें आहा क्रिस्तांवां क्रिस्तांव लोकां आहां तो रोमी लिपीनूच शिक शिकला न्हू सो तेंचे किदें बी आतां बायबलान समज किदें आहा ह्या तेंचो फादर बी किदें बी आतां चर्चीन म्हणटा मिसा टायमार किदें उलयता तेंचे किदें बुकाचेर बरयलें आहा तें सगळें रोमी लिपूनच आहा सो तेंकां मातसो तो रोमी लिपीच्यान देवनागरी लिपीन येवपाक घेवपाक लागोन रोकडेच चेंज करपाक तेंका मातसो त्रास जातलो सो आमी ते हय आनी तसोच सेम मटेरीयल आमकांय तशेंच जातलें देवनागरी लिपींतल्यान आमकांय रोम रोमी लिपींतली कोंकणी समज समज म्हणटा आमकांय मातसो त्रास जातलो आमी ते इंग्लीश वर्डस कशें आमकां जातलें सो तो एक तो एक प्रस्न तो एक प्रस्न सायडीचो तेजेर आमी बसोन सगळे मेळोन मेळोन बसोन तेजेर उलोवंक शकता की बाबा फुडें आमी किदें करया समज आतां दोनी दोनी लिपी एकूच पय ती एकूच आमचीच मायभास ती कोंकणी कोंकणीचीच ती आमची आमकां किदें जाय कोंकणीची उदरगत जाल्लेली जाय आमच्या भुरग्यांनी कोंकणीन शिकलेले जाय आमकां मुखार आपली मायभासीचो आदर करपाक तेंका कळोंक जाय फक्त कितें आमी इंग्लीशीन उलयलें म्हणून जायना या इवन पय आमकां आमी कोंकणी कोंकणी करता आमचेर मराठीचेर मराठी भाशा आमच्या गोंयकाराच्यान आमचेर थोपल्या कित्याक जेन्ना आमचे गोंय आमचें इंडिपेंडंट जालें लिबरेट जालें तेन्ना त्या टायमाचेर आमचे कडेन कोंकणीन कांयच साहित्य उपलब्ध नाशिल्लें अशें म्हण अशें म्हणटालें सो म्हणून किदें किदें केलें गोवोरमेंटान किदें केलें जें किदें एवेलेबल आहा जें आमचें शेजारील राज्यान एवेलेबल आसलेलें तें मराठी आहलेली सो मराठी हाडलें आनी आमकां दिलें बरें आतां कोंक आमच्या कर्नाटकी आमचे शेजारी म्हणून आमकां कन्नड हाडून थोपुना म्हणून आमचेर जाल्यार आमचे सगळी कन्नड उलयता आसलेलीं भुरगीं सारकें न्हू सो मराठी हाडलें म्हणून आमचें आमचे घरान आमी एटलिस्ट मराटी उलयता तरी न्हू सो मराठी आमकां मराठीचे सुद्दां आमी हळुहळू भायर काडूंक शकता शकता पूण कितें आतां कोंकणीचो आमी आमकां आमी आमीच जर तर सात दिना कोंकणीक जाल्यार आमी कशें जातलें न्हू आमी कोंकणीक लागून सात दिवपाकूच जाय आमी आमची कोंकणीची चळवळ आमी सामकी घट करचो आनी तेका लागून हांव किदें म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यांक तरी एटलिस्ट पयलीं तें चवथी पर्यंत कोंकणीच्या शाळेनूच घालूंक जाय मायभशेनूच केन्ना शिक्षण जावपा जाय शिक्षण जावपाकूच जाय हय कर कर किद्या आम किद्या जाणा कोंकणीन आमी समज शिकली भुरग्यां आमची आमची आमची भाशा आमची फक्त उलयता ती भाशाच उरची ना लिखाणाची भाशाय जातली कोंकणी सो भुरग्यांकूय कयटलें आमच्या भुरग्यांकूय जेन्ना कयटलें तेन्ना बरें जातलें न्हू सो पय तूं चिंत आतां आं ओके बरें बरें